इम्पोटंट जें आसा ते ए आय इंटेलिजन्स खुबश्यो गोश्टी बरे तरेन ह्या ए आय इंटेलिजन्सा खातीर वाडत चलल्या ऑनलायन पेमेंट किंवां इंटरनेट बँकींग म्हणपाक गेल्यार लोकां आयच्या काळांत ही गोश्ट खूब म्हत्वाक खूब महत्व दितात लोक पयशे चोरी जावपाक जायना किंवां शेणपाक जायना म्हणून ऑनलायन पेमेंट मेथड वापरतात